हाँ एक लाइब्रेरी है जहां पे मैं जाया करता था पहले मैं अपने स्टडी के दौर में जब मेरे घर पर मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थीं तब मैं सेंट्रल लाइब्रेरी एक जगह है भोपाल में एक लाइब्रेरी का नाम है सेंट्रल लाइब्रेरी मैं वहाँ जाया करता था और किताबों को पढ़ा करता था फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके बुक्स को खरीदा और फिर अपने घर पे अपनी लाइब्रेरी बनाई मैंने अपने घर पे किताबों का एक ज़ख़ीरा इकट्ठा किया मैंने किताबों को इकट्ठा किया घर पे और इकट्ठा करके फिर मैं कभी कभी उन किताबों को पढ़ने लगा और फिर अब वो मेरी डेली रूटीन में आ चुका है वो सारी चीज़ें और मेरी सपनों की लाइब्रेरी है कि मेरा एक रूम हो उसके अंदर मेरी मनपसंदीदा जितनी मझे पसंदीदा हैं मेरी मनपसंद किताबें उस रूम के अंदर हों और उस किताबों का किताबों को सबसे अच्छा साथी कहा जाता है किताब जो होती है वो कभी साथ नहीं छोड़ती इसलिए किताबे इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं तो मैं किताबो को मैं चाहता हूँ कि मेरा एक कमरा हो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी किताबें हो जो मैं पसंद करता हूँ जिन्हें मैं पढ़ना पसंद करता हूँ और मैं उनको जब चाहूँ जब पढ़ लूँ